राजस्थान में कला और शिल्प क्षेत्र की अगर हम प्राचीन काल में बात करें तो पुराने समय में काफ़ी दिक्कतें भी आती थी क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते थे अपने हाथ से चित्रकारी करने में कला करने में उसमें उन्हें समय भी काफ़ी लगता था मेहनत भी काफ़ी लगती थी परन्तु अब नए समय के साथ नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका हम काफ़ी अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सहायता पूर्ण भी है जैसे कि अभी हम डिजिटल मीडिया की सहायता से हम सामान बेचने में या अपनी कला को और आगे प्रदर्शित करने में कि राजस्थान में ऐसी ऐसी कला है और भी शहरों में पता लगे तो उसके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग अभी आई है डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सहायतापूर्ण है उनको एक ग्राहकी देने में एक अच्छा मूल्य देने में उनका जो व्यापार है उसको बढ़ाने मे बहुत ज्यादा सहायतापूर्ण है दूसरा जो थ्री डी प्रिंटिंग अभी मशीनें आ गई है जिसकी सहायता से वो अच्छे से बिना मेहनत के कम समय में थ्री डी प्रिन्ट कर सकते हैं नई चित्रकारी कर सकते हैं नई कला कर सकते हैं आभासी वास्तविकता जो है तो पुराने समय से नए दौर के समय में जो अंतर है वह टेक्नोलोजी का सबसे बड़ा है कि नई टेक्नोलोजी के साथ लोगों की मेहनत कम लग रही है और उनका व्यापार भी बहुत आगे बढ़ रहा है